इस बारी जेह्ड़ी दिवाली होई ही ओह् असें बड़े खुशियें कन्नै मनाई ते ओह्दे बिच बड़ा ई सेलिब्रेट कीता हा असें मतलब मतलब मेरे बड्डा भ्राऽ बी आ दा हा छुट्टी ओह् फौज च नौकरी करदा ते उ'न्न कोई छे ज्हार दे पटाके छुरछुरियां हवाइयां लेआंदियां ते असी पूरे परिवार दे सारे जोह्दे बिच में हा मेरा बड्डा भ्राऽ हा मेरी निक्की भैन ते इत्थूं तक के मेरे मम्मी डैडी बी साढ़े कन्नै ई मतलब बाह्र आइयै ते जाड़ च पटाके लगे ठोआलन असें बड़े मज़ा लेआ पटाके ठोआले अच्छा ते मेरी निक्की भैन ते खैर जादै छुरछुरियां ते ओह् चक्कियां ही चला दी ते हवाइयां ते ओह् बड्डे जेह्ड़े बम्ब पटाके हे ओह् में ते मेरा जेह्ड़ा फौजी भ्राऽ मेरे कोला बड्डा जेह्ड़ा ओह् फौज च ऐ ते फौजी भ्राऽ असें बड़े पटाके ठोआले पटाके ठोआले अच्छा ते पूरे रात इ'न्ना सेलिब्रेट कीता कि हद्द कोला बी बद्ध ओह् मतलब दिवाली जेह्ड़ी ऐ पिछले बारी लॉस्ट टाईम होई ही पिच्छें जेह्ड़ी देआली होई ही ओह् देआली दिवाली सानूं जेह्ड़ी पूरी उमर निं हून भुल्ली सकदी इ'न्ना सेलिब्रेट कीता इ'न्ना मज़ा आया कि इ'न्ना में दस्सी निं सकदा कुसै ई ते खैर इ'यां बी देआली अहीं वैसे हर बारी धूमधाम कन्नै मनाने आं पटाके ते हर बारी ठोआलने आं मतलब इस बारी कुछ जादा ई इंजॉय कीता अहीं ते फिरी असें इंजॉय इ'न्ना कीता इ'न्ना कीता कि असें ना अपने मुंहा दा उसी बोलियै निं दस्सी सकदा